हमारे हिसाब से हमारे सबसे ताकत हमारे शरीर स्वस्थ होना स्वास्थ एक बहुत बड़ी ताकत है अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हर काम कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी घर द्वार शादी विवाह सब कुछ कर लेंगे सबसे पहले तो हमें स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने खेती बाड़ी और पढ़ाई लिखाई कर लेंगे जब स्वस्थ रहेंगे तो हम सब कुछ खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद आदमी जो है फिर किशोरावस्था में रहता है पढ़ाई के समय किशोरावस्था के बाद फिर युवावस्था आता है युवावस्था में लोग पढ़ाई लिखाई करता है पढ़ाई के साथ युवावस्था में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसमें खेती बाड़ी करना पड़ता है खेती बाड़ी करते करते उसके पढ़ाई भी घर रहते हुए खेती बारी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और परिवार माता पिता सब को देखना पड़ता है और देखते देखते हम उसमें पढ़ाई भी करते हैं पढ़ाई करने के बाद समय आने के बाद किशोरावस्था आता है तो उसमें शादी विवाह की बात होती है पढ़ाई लिखाई करते करते आदमी उसी में शादी विवाह भी करता है माता पिता शादी विवाह कर देतें हैं और जब तक हम माता पिता के आश्रय पर रहते हैं तब तक पढ़ाई लिखाई करते हैं जब पढ़ाई लिखाई करके हम स्वस्थ हो जाते हैं तब जो है हम अपने बल पर खड़े हो जाते हैं और जब बल पर खड़े हो जाते हैं तो हम नौकरी चाकरी करने ढूँढने लगते हैं अपने जो है काम स्वयं करते हैं स्वयं करते करते जो है हमारे पास जब बाल बच्चे हो जाते हैं तब बाल बच्चों को भी देखते हैं और बाल बच्चे देखने के साथ साथ बाल बच्चों की भी पढ़ाई देखने लगते हैं उसमें बाल बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वस्थ होते हैं कुछ बीमार हो जाते हैं उनकी दवा दुआ करते हैं जो स्वस्थ लड़का है वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान तेज़ी के साथ पढ़ता है वह आगे बढ़ता है आगे बढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई हम बराबर करते हैं वो भी भविष्य में आगे चल कर अपना नाम रोशन करेगा और जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो जाता है वह आगे चलकर के किसी काम लायक नहीं रह जाता है खेती बाड़ी में फंस जाता है आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता तो मोटे काम में लग जाता है खेती बाड़ी में और जो पढ़ लिख कर मज़बूत हो जाता है वह सर्विस करने लगता है और वह भी अपने पैर पर खड़ा हो जाता है इस प्रकार से हम देखते हैं हर परिवार में एक न एक कुछ बीच बीच में समस्याएँ आ जाती हैं जैसे कोई बीमारी आ गई तो उसमें और माता पिता हैं अपने स्वस्थ्य अपने बल माता पिता उसको दवा दुआ कर के मुझे ठीक देते हैं और जब हम अपने बल पर हो जाते हैं तब तो हम स्वयं मज़बूत हैं हम खुद कर लेंगे इसमें किसी प्रकार कि कोई दूसरे के आश्रय लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं रहती कर बहियाँ वलाप न छोड़ प्रयास इस तरह से रहते हैं अपने आश्रय पर आ जाते हैं अपने बल पर इस प्रकार से परिवार में रहकर के सब दुःख सुख सब कुछ झेलना पड़ता है हम परिवार में रहकर के सुख समृद्धि से रहतें हैं पविवार दुःख पड़ जाता है उसके लिए भी हमें दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है इस प्रकार से हमें हर प्रकार से परिवार में सुख दुख हमेशा लगा रहता है परिवार में हमारे पास जब हमारे ताकत रहेगी खेती बाड़ी रहेगी पशुपालन भी कर सकते हैं और तमाम प्रकार के समस्याएँ